अम अस्तालें दी स्थिति ऐहें साढ़े मुल्खै ई जेह्की ऐ ओह् ठीक निं ऐ ते ग्रांऽ च लोक बड़े बड़े दूर रौह्ंदे बमार होई जन्दे उ'नें ई शैह्रे च औना पौंदा ऐ अ रोड तक पुज्जदे बी मुश्कल होई जंदी केईं जगह् ते ऐसियां न जि'त्थें गड्डियां गै निं हैन होर चुक्कियै मंजे उप्परा केइयें दूरा केईं किलोमीटर चलना पौंदा ते शैह्रे जिसलै पुज्जदे तां इ'त्थें बी इ'न्नी सुविधा जेह्की ऐ ओह् नेईं ऐ अजें तक्क होर इसी थोह्ड़ा जेहा हेल्थ जेह्की ऐ ओह् सिस्टम गी सधारने दी जरूरत हे